भारत की सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल और टूरिस्ट एरिया जो है वो है आगरा का लाल आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला जंतर मंतर ये सब जो है एक ऐतिहासिक स्थल है जो भूगोल सम्राट के द्वारा बनाई गई थी और मुगलों की एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर कृति है आगरा में का जो लाल किला है पूरे संगमरमर से बनाया गया है यह एक अट्रैक्शन का कारण है जो लोगो को बहुत ही एट्रैक्ट करता है और बाहर देश विदेश से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं इसी प्रकार से जो दिल्ली का है वो लाल किला भी बहुत ही पुराना और प्राचीन है मुगल काल का तो ये भी लोगों का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और जो जिसे लोग देखने के लिए आते हैं